ابھی کچھ دن پہلے میرے گھر میں ایک پروگرام تھا تو مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی اور تو میں نے قریب کے ہی ایک اچھے دکان سے ایک کرتی خریدی تھی دکاندار نے ہمیں جیسا بتایا تھا اس سے کہیں بہتر میں نے پایا اور یہ کرتی جو میں نے خریدی یہ بہت ہی اچھی تھی اور پہننے میں بھی بہت زیادہ کمفرٹیبل تھا اور یہ کرتی جو ہے مجھے دوسری دکانوں سے یہاں بہت سستے داموں میں بھی مجھے میسر ہو گئی اور بلکہ اس کر جو مجھے سائز اور اس کرتی کا کلر جو چاہیے تھا مجھے ویسا ہی بالکل ملا اور اس کا جو کپڑا تھا وہ بھی بہت ملائم تھا